मैं अपने जीवन में शुभ कार्य की शुरुआत गणपति जी को याद करके करती हूँ उनकी पूजा करके करती हूँ हमारे धर्म में गणपति जी को काफ़ी महत्व दिया जाता है कोई भी शुभ काम करने से पहले उनका ही नाम लिया जाता है ऐसा मानना है कि गणपति जी का नाम अगर हम लेके कोई भी शुभ काम शुरुआत करते हैं तो काफ़ी सफल होता है और लंबे समय तक जाता है अच्छा आपको लाभ मिलता है उस चीज से तो मैं कोई भी काम की अपनी शुरुआत करती हूँ तो वो मैं गणपति जी का ही नाम लेके करती हूँ और मैं इस चीज की कामना करती हूँ कि गणपति जी कि कृपा बनी रहे और वो काम सफल हो